گلے كی خراش جب بھی ہوتی ہے تو چہلوں میں تو آج كل میڈیسنس آ گئی ہیں لوگوں نے كھا كر اپنے گلے كی خراش دور كر لیتے ہیں لیكن ابھی بھی كچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر گھریلو علاج كیے جاتے ہیں جیسے كہ میرے گاؤں میں بھی كچھ لوگ ہیں جو گھریلو علاج ہی كرتے ہیں باہر كے دوائیاں وغیرہ نہیں لیتے اور باہر کی دوائیاں لینا بھی اچھی بات نہیں ہے كچھ گھریلو علاج ہے جیسے كہ گرم پانی كے غرارے كرنا اس سے گلے كی خراش بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اور سونف كا پانی پكا كر اس كو پینا اور غرارے كرنا اس سے ہمارا گلا بہت اچھا رہتا ہے گلے میں كوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اور سب سے اچھا ہے كہ مسواک كے غرارے كرنا مسواک كو پانی میں ابال كر اس كے غرارے كرنے سے ہمارا گلا بہت ہی زیادے اچھا رہتا ہے گلے میں كوئی خراش بھی نہیں ہوتی ہے